कहलिए कहलिए जमीन लेनाय छै एक दू कट्ठा

पक्की पक्कीए साइडमे लेबै ने घर बनबै लऽ काज धंधा करै लऽ हूँ हूँ ठीक आँय सस्ते बला खोजैत छियै महँगा बला ओते लै सकबै आ आ पक्की पक्की रोडमे ओ पक्की रोडमे लेबै तब ने घर बनेबै तऽ कोनो चीज करबै कामे धंधा एन्ने उन्ने ओ ओ हँ ओ डेढ़ लाख टका पड़तै आ ओ हँ ओ आब जे छै ने आ पक्कीमे लेबै तऽ अढ़ाइ लाख टका पड़तै हँ हँ कोनो काम घर बनेबै कोनो काम धंधा करबै तऽ ई जे छै ओ हँ टोला टापर रहतै तभिए ने कोनो काम धंधा करबै तऽ हँ अच्छा से हूँ सब लगाके खर्चा कत्ते पड़ि जेतै

हँ हँ ओ तऽ ओ हँ ओ अच्छा ओ माटि आर भरेबै तब ने ओहिठिना घर दुआरि बनतै तब ने कोनो चीजके हँ ओ

हूँ केना करतै केना दोकान चलतै केना की हेतै ओ सब चीज तऽ आब सोचिएके ने पड़तै फेरो हूँ ओ चलू चलू कहलिऐ पता देखिए पूछैत छियै की दर कहैत छै ठीके छै सोचैत छियै बिचारैत छियै ओ सोचैत छियै लेबै जरूरी छै तऽ लेबे नहि करबै घर बनेनाइ छै तऽ लेबै नहि